दाउ दाउखौ फिसियो आरो आं दाउ फिसिनायाव बिदिनो दाउआ माथाम माब्रै बिमा फिसियो जोंहानि जानो थाखायसो फिसियोमोन जानो थाखाय फिसिनायाव बिदिनो एखम्बा फिसा बुरजाबा फिसा बुरजाबा बिदिनो माथाम माब्रै इसे खरस जानो होन्नानै फानो बांद्राय एखम्बा जेनबा बायनानै जानो हाया होन्नानै दाम गोसा गोसा बाजारफ्राव फान्नायखौबो दाम गोसा होन्नानै बायनानै जानो हाया होन्नानै नआव फिसिनानै बिदिनो बिमा मानै बिमा मानै माथाम दं फिसिनानै जायो बिदिनो बे बिदै दैबा इसे बिदिनो बुरजा बुरजा दैयो बिदै बुरजा दैबासो बिदिनो फिसा ओंखारो ओंखारनायाव बिदिनो बुरजा जायोबा देरबा जोगो जोगोयै एंखुरबो थोआ माइरंबो थोआ बेसे आदार होबाय थानो जोगो जोगो होन्नानै माखासे फान्नोसै माखासे बिदिनो जानोसै आलासिफोर फैबा आरो नआवबो जानो लबैखायो नआवबो जायो नआव जानाय जायो आरो बेदर गैयाबाथाय फैसा गैया मा गैया माजों जानो बायनानैबो जानो हाया अमा बेदर बायनानै जानो हाला दाउखौनो जानोसै होन्नानै दाउखौ बिदिनो ओंखायनो फिसिनाय जायो आरो दाउ दाउआ बुरजा जाबाथाय दाउ बुरजा जाबा बांद्राय जोगो जोगोहाय एंखुर होनो हाया माइरं होनो हाया होन्नानै बारा फिसिनाय जाया ओंखायनो मानै माथामल' फिसिनाय जायो आरो मानायनि सिगां फानजासेबो फिसिनाय जाया जों फानजासे फिसिनाय जायोबानो अन दानांगौ मानांगौ होन्नानै बांद्राय फिसिद्रायनाय जाया आरो बांद्राय खिला खिलि दाउ लाबाबो होन्नानै बेसे सिबनो होन्नानै बिदिनो बिमा मानैसो थाबोनो जायो होनसै बेखौनो फिसिनोसै इसे एनै फिसिबासो मोनजायो होन्नानै दाउफोरखौ फिसियाबा मोनजाया बिदिनो दाउ बायनो हायाबाबो मासे बा मानै आदि आदि लादेरनोसै मासेसो मानैसो बे दाउ फोरखौनो लाना बे ओंखायनो अमा दाउ फिसिबासो मोनजायो अमाखौबो बारा लालाबाया आं ओंखायनो लाबाबो मासे बा मानै अमायावबो आदार नांसो गारगौ होन्नानै मासे बा मानैल' लाखायो आरो बिदिनो फिसाफोरबो होलाबाया आं फिसा होआबाबो इसे खस्त' खामानि मावनानै नों आदार गैयाबा थास' दान्नानै होनांगौ थास' होना होनांगौ मानला मानलि होन्नानैनो बाराद्राय माबा मानै माथाम गाहाम लालाबाया मानैखौ लायो आरो मानैखौ लाबाबो थेवबो मानै लानायनिफ्राय बारा लाला ओंखायनो

फोरखौ माथाम बिदिनो फिसिनोसै बिमा माथाम फिसिनोसै अमाखौ मानै फिसिनोसै आरो बिदिनो बोरमाफोर माफा मासे माफा आदि लालाबायनोसै बोरमाबो आदि बिदिनो गेजेराव फिसा जायोबा मानै गाहाम जायोबा बिखौनो फान्नानै फैसा रानलायलायनोसै आरो फैसा रानबा बेखौनो एसे एनै मोनबाथाय बिदिनो थाव संख्रै बानलु नांगौना इसे थेखा थेखाबो सङो होन्नानै सबखौनो जों बर' माहारिया गासैबो लाजोबनांखागौ आरो दाउ अमा फिसिनो हाबासो सोब बस्तुखौनो मानसिनाव थायोबा मोजां दाउ अमा गासैबो बोरमा मोसौ थाबासो गासैजोंबो मावजोबनो हायो खामानिफोरखौ बेजोंसो इसे एनै थेखा राहाबो मोनो थेखाबो संनाय जायो बिदिनो बोरमा अमा लाबासो आरो फिसाफोरनो गान्नाय जोमनायबो होनो हायो आरो नों लाया लाथाराबाबो मानसि गोजा लांथां लांदांदां मोनो होन्नानै इसेबाबो लानांगौ होनबासो फिसाफोरनो थेखा नोङो बेजोंनो फान्नानै फेन गस्ला आरो गान्नाय जोमनाय लेखा फावथेन बायदिसिना गासैबो बेखौ बेजोंनो जों आदि लानायखौ फोरजोंनो जेनबा नआव बायनानै लानो हायाबाबो आदि लालाबायनानै बिदिनो बेखौ फान्नानै फिसाफोरनो लेखा खाथा बिदिनो गस्ला गान्नाय द्रेस बायदिसिना स्कुल द्रेस बेफोरजोंनो जोङो माबानानै बायनानै होनाय जायो बायनानै होआबाथ' जेबो माबा गैयाबा बेफोरजों नों नङाबा अबाव थाखा फैसा मोना होन्नानै इसे एनै थेखा संनायनि लानाय जायो आरो जों नङाबा जेबो राहायानो गैयाबा ओंखायनो दाउ अमाफोरखौबो फिसिनांगौ जायो जेनेबा दाउफोरखौबो बिदिनो दाउ गिदिर गिदिर मासे मानै थायोबा साफा ओ सानफा एखम्बा मासे सप्ताहयाव ख सप्ताहयाव मासे जानाय जायो आरो सप्ताहयाव एखम्बा मासे जायो आरो आलासि फैयोबा नांखागौ फैसा गैयाबाबो बेदर बायना होनो हाया होन्नानै जोङो बेखौनो खिथानानै जाहो हरनाय जायो आरो नङाबा माबायाबाथ' गैया फानबाबो मा मासे मानै फानहैनो हायो बांद्राय जोगो जोगोबा आरो नङाबाथ' बांद्राय बुरजा गैयाबाथ' फान्नाय जाया आंनि बिदिनो अमाफोरखौबो फिसिबा फिसिनानै नों इसे जेनबा गिदिर फेदेराबाबो नोङो लाब गैखाया आरो हाजार गाहाम नय हाजार गाहाम बिदि फेदेरनो हायोबा नोंहा थेखा संनाय जायो आरो सोब बस्तुआनो नों गासैबो थाजोबनांगौ दाउ अमा